आज के समय में केवल देश के मेरी समझ में तीन ही स्तम्भ हैं जवान किसान और मीडिया प्रेस इन लोगों को स्वतंत्र रहकर जो अच्छा है और जो बुरा है उसके बारे में निष्पक्ष चीज़ें दिखानी या लिखनी चाहिए ये नहीं कि कोई नेता है या मंत्री है तो सत्ता के नशे में वो चाहे जो कर रहा है लेकिन आप मीडिया में या प्रेस में ना उसको ना तो दिखा रहे हैं और ना ही उसके बारे में लिख रहे हैं प्रेस को स्वतंत्र पूर्वक या स्वतंत्रता पूर्वक काम करना चाहिए जनहित के लिए ना कि किसी एक इंसान एक पंथ या एक समुदाय के लिए करना चाहिए सबके सबका साथ और सबका विकास ये नारा उस प्रेस या मीडिया का होना चाहिए कि ना ही किसी एक इंसान के लिए कि वो इन्सान चाहे जो करे ना तो उसके बारे में कुछ लिखना है तो मीडिया को स्वतंत्र पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक काम करना चाहिए इन दिनों जो दिखाई जा रही हैं उसमें कुछ चीज़ें तो सही लगी लेकिन जब हम कभी अपने आस पास देखते हैं तो हमको लगता है कि मीडिया थोड़ा सा किसी के दबाव में ना आकर और भी बेहतर काम कर सकती है देश का बहुसंख्यक

देखिए देश में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी चीज़ में ठीक है कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ में सर सरकार में भी और सरकार के बिना भी तो उसको वो भ्रामक चीज़ें नहीं फैलानी चहिए जिससे विद्रोह उत्पन्न हो जिससे जिससे इन्सान में वै वै वैमनष्यता का भाव उत्पन्न हो जिससे इंसान में एक दूसरे को ले के जलन द्वेष या ईर्ष्या ईर्ष्या भावना प्रकट हो तो इन दिनों जो दिखाई जा रही हैं खबरें सारी चीज़ें नहीं लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पर संतुष्टिकरण है मीडिया पर लेकिन कुछ चीज़ें पर विश्वास नहीं होता है कि क्या ये भी सही है तो जो इन दिनों जो दिखाई जा रही है वो सारी खबरों को हम खबरों पर हम विश्वास नहीं करते हैं ज़्यादातर खबरों पर करते हैं लेकिन सब पे अगर आप कहोगे सब पर नहीं करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो लगता है मीडिया ने इन चीज़ों को दबा दिया है इन चीज़ों को बताया नहीं या मीडिया भी किसी के दबाव में काम कर रही है ठीक है जो मेरा अपना मानना है कि मीडिया को किसी भी दबाव में ना आकर अपने हिसाब से अपने हिसाब से भी नहीं जो सही है उसको दिखाना चाहिए उसके लोगों को जागरूक करना चहिए ये नहीं है कि चाहिये जो हो लोग कर रहे हैं उसको छुपाते रहो दबाते रहो ना किसी के बारे में खुल के बोलना है ना समझाना है इससे क्या होता है इससे एक एक अलग सन्देश जाता है कि क्या मीडिया भी बिक गई है क्या प्रेस भी बिक गया है क्या प्रेस भी किसी के अधीन किसी के अंडर में काम करता है तो मीडिया को निष्पक्ष होके निष्पक्ष भावना से काम करना चहिए ना कि भ्रामक जानकारियाँ या विद्रोह की जानकारियां हैं वो जो है दिखानी चहिए ना ही लिखनी चहिए